श्रेया कशें आसा तूं काल दिश्टी पडलेलें तूं म्हाका पूण तुज्या कडेन उलोवपाक वेळ नासलो तुका त्या लोन एप्लिकेशना लागून म्हज्या पॅन कार्डाची जाणकारी जाय आसली न्हू सद्या तें म्हाज्या हातांत ना पूण म्हाज्या डिजिलॉकरांत आसा तूं म्हाका जेवपाक मेळटलें तेन्ना तें हांव तुका दिता तुका आनी कसली जाणकारी जाय जाल्यार तूं म्हाका सांग म्हजे कडेन जाता तितले बेगीन हांव तुका ती दितां